मार्शल आर्ट्स जो जो रूटीन हूंदो आहे डेली जेके अधिकतर माण्हू पंहिंजे जीवन में अपनाए था सघनि सभिनि खां पहिरियों आहे डिसिप्लिन हिनमें टाइम ते तव्हांखे उथणो आहे टाइम ते तव्हांखे प्रेक्टिस करणी आहे टाइम ते तव्हांखे खाइणो आहे टाइम ते तव्हांखे सुमणो आहे हीअ सभिन खां जो महत्वपूर्ण शइ आहे मार्शल आर्टस जी हूअ आहे जेकी सभिनि माण्हुनि खे फॉलो करणु खपे हिन शइ खे अगरि पाण जीवन जे कहिड़े बि खेत्र में वापरऊं था डिसीप्लिन खे त पाण हुनमें आसानी खां सक्सेस हासिल करे था सघूं